माया होटल हा असांखे रूम बुक कराइणा अहिनि माया होटल में ॿ टे रूम खपनि घणो भाड़ो आहे हुते उहो सत हज़ार त इलाही आहे सत सौ भाड़ो इलाही आहे थोरो घटि कयो न न उहो त अञा सुधी सुठी आहे पाणि असांखे वठण अचणु छडणु अचणु मतिलबु थोरो ॿियो सभु कुझु आहे बारनि लाइ पार्किंग रमण जो बगीचो अच्छा त पोइ ॿियो बारनि लाइ नाश्ता पाणी अच्छा त बि थोरो त घटि करो पंज सौ हज़ार असां तव्हांजे होटल जो नालो बि बुधो आहे सुठो आहे हीअं अच्छा पर पोइ वठण छॾणु ईंदव न हीअं ॿियो सभु असांखे कोई वांधो त न ईंदो न आहे हुते रहण में सेफ्टी हुनजी आहे सेफ्टी सेफ्टी ॿार ॿार घुमणु वञनि त सेफ्टी हूंदी न हा असांजे लाइ चारि रूम रखजो त रोटी पाणी चारि रूम रोटी पाणी सुविधा सुठी आहे न हा हलो भले हलो वांधो न असां तव्हांखे तारीख़ ऐं टाईम मोकलींदासीं वॉट्सप ते पोइ असांखे वठणु अचजो हा हलो भले भले भले